ادویات بعض ادویات بہت سستی ہیں بعض ادویات بہت مہنگی ہیں کچھ دوائیاں اتنی مہنگی ہیں کہ ہر انسان کی جن کے پاس وسعت ہے ان کے لیے لینا آسان ہے اور جن کے پاس وسعت نہیں ہے ان کے لیے لینا بہت مشکل ہے ہمارے آمدنی کا آدھا خرچہ دوا علاج میں ہی ادویات میں ہی چلا جاتا ہے اور کوئی زیادہ خاص آمدنی بھی نہیں ہے مہینے کی لیکن جو بھی آمدنی ہے اس اعتبار سے گھر میں خرچے کے علاوہ بھی آدھا ادویات میں ہی چلا جاتا ہے ہم کو سرکاری مفت دوائیاں اس وقت تو نہیں مل رہی ہیں بعض لوگوں کو ملتی ہیں لیکن بہت دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے مفت ادویات اس ٹائم جو مرکزی صحت سے ملتی ہے وہ شاید غالباً صرف ایک دوائیاں ہیں بہت کافی دوڑنے کے بعد لیکن اللہ کا شکر ہے کرم و احسان کہ وہ ہمیں برابر مل رہی ہے